चडशे घरा कडेच आसता पण गेल्यार दाबोले नाल्यार एम ई एस फ्रेंडांक मेळपाक नाल्या किदें कामां आसलीं कॉलेजीची तर वयता लिगल एड प्रोवायड करपाक आसता तेन्ना वयता नाल्यार इंटर्नशिपाक वयचेच पडटा एवरीडे वयचे पडटा आनी चड खंय पयस वोसप जायना पण युजली कामाक कामां आसल्यार वयता नाल्या फ्रेंड्सांक मेळपाक वयता मित्रांक मेळपाक येता चड कांय आसना तशें